हमने हिंदी इस तरह से सीखी बचपन में मम्मी पापा थे जो की हमें सिखाते थे पहले तो बोलना सिखाया कि आपको बोलना कैसा है फिर हमने बोलना सीखा और मम्मी पापा की वजह से हम हिंदी शब्द का उपयोग किये और मम्मी पापा के कारण ही हिंदी हम लोग सीखे हिंदी भाषा बहुत अच्छी भी लगती है और लोग इसे बहुत प्रिय से सुनते हैं इसलिए दादा भी थे वो भी हमें हिंदी के बारे में बताते थे और हिंदी के लिए स्कूल भी ले जाते थे पढ़ाने लिखाने के लिए ताकि हम अच्छे से शिक्षित हो जाए बोलने लायक हो जाएं किसी के सामने ही हिंदी भाषा ही अच्छे से बोल सकें इसलिए कुछ मम्मी पापा ने इस्कूल भेजना इश्टाट किया फिर हम जैसे जैसे बड़े होते गये वैसे वैसे हिंदी भी मेरी अच्छी होती गई और भाषाएं भी अच्छी बोलों लगे हम लोग और मम्मी पापा सोचे कि और ज़्यादा मेरे बच्चे अच्छे से बोलना सीखे तो मम्मी पापा ने कोचिंग भी मेरी लगवा दी और और सारे बच्चों के माता पिता की यही उम्मीद रहती है कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कम से कम हिंदी भाषा जरूर अच्छे से बोलना सीखें इसलिए हमें हर चीज अच्छे से आती है हिंदी बोलना और मेरे भारत की सबसे अच्छी बोली है हिंदी जो कि हम लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं